हैल्लो हैल्लो केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक ते ओह् जेह्ड़ा मैं लैता ना पंखा थुआढ़े कोला ते ओह् पक्खा थोह्ड़े चिर चलेआ ते फ्ही ओ इ'य्यां गै खराब होइया आहो अच्छा अच्छा हां उ'ऐ में दिक्खेआ अ अच्छा अच्छा अच्छा हां नी ओ ते ओ ते गल्ल स्हेई ऐ अस अग्गै बी समान सारा थुआढ़े कोला गै लैने तुसें पता ते ऐ गै हां हां हां ते थुआढ़ी शाप अच्छा हां ओ तुसें पता ना अग्गे बंद किन्ने बजे होंदी शाम्मी अच्छा साड्डे अट्ठ बजे तक हैनी ए मिगी जिल्लै बी टैम लग्गुग नी कल तां ते फ्ही मैं पक्खा लेइयै थुआढ़ी दुकान पर औना फ्ही तुस अग्गे शिफ्ट करेओ अच्छा चलो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फ्ही ओके जी ओके